हम लोग तलाब गए थे मछली मारने के लिए बड़ी बड़ी मछली जो पाए तो उसको ले गए हम बाज़ार में बेचने पैसा पाए तो हम लोग खर्च किए और फिर भी हमने जो मारा मछली बड़ी बड़ी पाया था तो यहाँ मम्मी पापा कहने कि घर पर ले आओ बना दें वही अच्छी सी बनाई अच्छा लगा हम लोग को खा गए यहाँ मम्मी पापा बोले न पहिना बड़ा बड़ा मिलता है अच्छे से बनाए खाए मम्मी पापा को अच्छा लगा बहुत अच्छा है